हमर भारत देशमे तऽ बहुत प्रसिद्ध नृत्य नृत्य अछि ओत्तेक नाम तऽ हमरासभके नहि याद अछि लेकिन किछु नाम जेना भेल भरत नाट्यम कत्थक कुचीपुरी मणिपुरी डाँड्या सालसा बहुत अछि आओर बहुत अछि ओत्तेक नहि याद अछि हमरासभके आओर भारतके नृत्य प्रसिद्ध नर्तकी सेहो बहुत अछि जेनाकि हेमा मालिनी जया प्रदा श्री देवी जे ओसभ एखनहु सए सालके भऽ गेलथि लेकिन एहन नृत्य करैत छथि जे लोकके दिमाग अथी कऽ दैत छथिन एकदम आओर हमसभ सभ काज छोड़िके हुनकर नृत्य देखैत छी